ہاں بہت تھوڑی سی چیزیں جو ایک معمولی سی ہوتی ہیں اتنا تو میں جانتا ہوں کہ میں خود بھی حل کر سکتا ہوں اور لوگوں کو بھی اس چیز میں مدد کر سکھ